حیدر آباد ضلع میں نقل و حمل کے اہم اختیارات بہت سے ہیں جیسے سڑکیں بھی ہیں بہت سارے سڑکیں اچھی ہیں بہت سارے سڑکیں خراب بھی ہیں جہاں پہ عام زندگی متأثر ہوتی ہے اور جیسے کہ عام آدمی کے لیے اختیارات سستے نہیں ہیں بہت سارے مہنگی ہے ٹریول کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ